आंनाव जुनिया रोखोमथि एबा आखाफाखाथि दं बेफोर जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो जेनेबा आं ओंखाम ओंख्रि संनानै माबा मोनसे गोजान जायगायाव कुकिं नि थाखाय मावनो गोसो दं जेरै गिदिर रेस्टुरेन्ट फोराव थानानै आं मोजां रोखोमै मावनो गोसो दं बेबायदिनो आं गोबां मावनो गोसो दं आरो आङो मोनसे गिदिर रेस्टुरेन्ट आव थानानै मोनसे मोजां कुक एबा मोजां संग्रा जानो गोसो दं आरो आं ओंखाम ओंख्रि संनायजों बिदिनो कुकिं एबा गिदिर मानसि मा होनो मोजां खामायनो गोसो दं ओंखाम ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि संनायजोंबो जों गोबां मोजां रोखोमै खामायनानै जानो हायो ओंखाम ओंख्रि संनायजों जों गोबां दावगा लांनो हायो आरोना

नों मोनसे सासे गिदिर मोजां संग्रा जाबा नों मोनसे मोजां मा होनो दखान एबा मोजां रेस्टुरेन्ट बो खुलिनानै मावनानै जानो हायो आं बेबायदिनो मोजां संग्रा जानानै मोनसे मोजां रेस्टुरेन्ट खुलिनो सानदों आरोना मोजां रेस्टुरेन्ट खुलिनानै नों मोजां संग्रा जानानै मोजां रेस्टुरेन्ट खुलिब्ला मानसिफोरा नोंनाव जाफैगोन आरो मानसिफ्रा मोजां जाफैगोन आरो आं बेजोंनि फैसा खामायनो हागोन